ہمارے ضلعے میں ایک مشہور عبادت گاہ لشکر والی عید گاہ مالی گاؤں میں ہے یہاں پر عید اور بقرہ عید کی نماز ہوتی ہے ایک ٹائم میں یہاں پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ نماز ادا کرتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں عید کی نماز ادا کی گئی تھی